मध्यप्रदेश में बहुत सी चीज़ों की खरीदारी की जाती है जिसमें हस्तशिल्प कला बहुत ही लोकप्रिय है जिसमें हाथ से बने बर्तन मिट्टी से बने बर्तन जो खाना बनाने में बहुत उपयोग किए जाते हैं वह मध्यप्रदेश में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं मध्यप्रदेश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हस्तशिल्प क कारीगर रहते हैं जो बाहर नहीं रहते और वह कारीगर अपने हाथों से बनाते है सारी चीज़ों को जैसे साड़ियाँ बर्तन और भी बहुत से हाथों की चीज़ें बनाई जाती है चंदेरी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियाँ बहुत सी ऐसी साड़ियाँ जो मध्यप्रदेश में बनाई जाती हैं जो और कहीं नहीं मिलती हैं और सिल्क की साड़ियाँ भी बहुत ब प्रसिद्ध है मध्यप्रदेश में जो मध्यप्रदेश में बनाई जाती हैं मध्यप्रदेश में हम खरीदारी जो करने के लिए बहुत अच्छा प्रदेश है जिसमें मध्यप्रदेश में सारी चीज़ें बहुत अच्छी और अच्छी क्वालिटी की मिलती है मध्यप्रदेश बहुत फेमस है हस्तशिल्प कारीगरों के लिए मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में लोहे से बनी चीज़ें धातु से बनी चीज़ें और मिट्टी से बने बर्तन जो खाना बनाने में उपयोग होते हैं आज बहुत लोकप्रिय है मध्यप्रदेश में बहुत से ऐसे हस्तशिल्प किए जाते है जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई आदि भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे देश में सभी जगह सारे अभी विदेशों तक जाते हैं और मध्यप्रदेश में हमारे सभी हस्तशिल्प बहुत ही ही सबको पसंद आते हैं सभी लोग अच्छे से उसे खरीदते हैं और लोग अच्छे से बनाते हैं